नमस्ते सर सर के एल राहुल बोल रहे बोल रहे हैं आप क्रिकेटर मैन आप बोल रहे हैं न के एल राहुल अच्छा सर सर मैं प्रवीन बोल रहा हूँ आपका बड़ा फैन सर आप सर आप बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं और आपका जब क्रिकेट मैच आता है सीरियल पर टी वी पर तो उसमें बराबर देखते रहते हैं सर आप कितना बढ़िया छक्का मारते हैं और आपकी रनिंग कितनी अच्छी है सर मैं सोच रहा हूँ आपका एक ऑटोग्राफ लिया जाए तो सर क्या आपके पास टाइम है कहाँ पर हैं सर अच्छा सर अच्छा हम भी आएं है यही पर सर इटावा के पास में और सर इस जगह पर दो दिन के बाद हमको मौका मिल जाएगा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ आपका ऑटो ऑटोग्राफ चाहिए हमको क्या सर आप अपना कीमती समय हमको दस मिनट देंगे अच्छा और बताईए अपना हाल चाल सर अच्छा और सर ये कही और कही आपका मैच वैच है कि नहीं इस वर्ष जो दो हजार चौबिस में मैच वैच है अच्छा सर और क्या क्या हो रहा सर बॉडी बिल्डिंग अच्छा सर सर ऐसा है हमारे गाँव में आपका चर्चा बहुत होता है हम सरेठी ग्रामसभा से बोल रहें हैं और सर यहाँ के जो प्रधान रक्षा राम जी हैं आपके बहुत बड़े फैन हैं सर हाँ हम सब जब बैठते हैं हम हम हुए रक्षा राम यादव जी हैं रमेश गुरु जी हैं हाँ हाँ और सर आपके बारे में ही चर्चा होता है कब सुबह से शाम हो जाता है पता ही नहीं लगता है तो सर अपना कीमती वक्त हमको दे करके हमको ऑटोग्राफ चाहिए तो सर हम आपको आज शनिवार रविवार सोमवार को सर आपको हम वहाँ पर मिलेंगे ठीक है कॉल करेंगे सर और अपना वक़्त जरा दे दीजिएगा हम उनको ला करके दिखाएंगे अपने दोस्तों को तथा हम प्रधान को भी रमेश गुरु जी को भी सबको दिखाएँ कहने लगे कहते हैं ना तुमको मानते नहीं हैं हम कहें जिसको मैं दिल से मानता हूँ वो मानेगा नहीं बस नमस्ते सर